हेल' औ माला मा खबर

बबेथिं लुनो नागेरखो है खासा खासि बे आट लाख नय लाखनि खाथियाव थाङोहाय एल साइस माबा लुबाबो बेबादि ओंखाम संग्रायाव माबा दिजाइन गोनां लुनाय आरो एटास फायखाना एटास आरो नोङो जेनेबा रुम सिङाव गद्रेज एटास खालामोबा गिदिर मोनसे फिसा मोनसे बिदि लागायजायो आरो नोङो सिलिंफोराथ' एफाग्राब थाङा खिनथु मोनसे सिमेननि सिलिं माबाबो थायो बेबादिखौ होबा एसे साबसिन जायो आरो थानदा जायो ओरैनोथ' ओंखाम संग्रायाव नोङो आजिखालि गेसजों संनाय इन्दाक्सनजों संनाय माबा जायोथ' बे थोरसि ल'था दोनग्रा मैगं थाइगं दोनग्रा बेफोरखौ नोङो माबा खालामजायो थोरसि ल'थाखौ गोजौआव दोन्नानै गाहायाव मैगंफोर दोन्नाय बिदि दिजेनखौ माबा खालामनो हायो थांनायाथ' नोङो खासा खासि बे आट नय लाख सामथिं थांखागोन आरो माबा एल साइस न' रुम मोन्नै मोनथामबाबो

दिजेनाथ' बेयो इनजिनियारफ्रासो खिन्थानो रोंसिगोन दिजेननि माबाफोरखौ खरसाखौ बेखौथ' आं बुंनो हाला मा दिजेन्नि खालामोबा गद्रेसआ मोनसेयाव बिसिबां माबा गोग्लैयो बेफोरखौ दिजाइनारफोरजों रायलायनांसिगोन ओरैनोथ' बे लाम साम न' लुनाय माबानायाव आङो मिसट्रि खरस नोङो मिसट्रिआथ' एकस्रा बन्दबस खालामखायो बेनि अनगायै नों अन्थाय बाला र'द बाथाम साथारिं थगथा बेफोरबायदियाव बहुद खरसा जाखायो नालाय मिसट्रिनि मिसट्रिनि माबा बन्दबस खरसानि अनगायै आरो बेलेग फिसा फिसौ बहुद लेबार खरस लेबार खरसखौथ' जेनेबा मिसट्रिफ्रानो होबाय खिन्थु नों साथारिं थगथा र'द सिमेन्ट बाला अनथाइफोरखौ नोङो एकस्रा नोंनि माबाजों बायनानै होजोबनांगौ नालाय खिन्थु बे सिंनि डिजाइन खालामनाय मानायफोरखौ नोङो एसे डिजाइन माबा डिजेनारफोरनाव सोंनानै लादो आरो नोङो जेनेबा फांखाया मा डिजेननि होयो आरो बाल्बफोरखौ मोनबेसे गिदिर फिसा होनाय माबाफोरखौ नोङो एसे मिसट्रिफोरजोंबो आल'सना खालामनानै बानायनो हायो आं बेखौ बुंजोबनो रोंला सिङाव नोंनि गोसोसो बबेथिं मा होबा मा रोखोम मोजां नुयो बेखौ नोङो सिनथा खालाम खालाम बानायलांनो हाबाय जिखुनु बे माबानायानो जाबाय ना

लासैनो लु थाखर माखर थखर मखर लुनो नाङा एसे माबानानै नायै नायै बबेथिं मा खालामबा जागोन सानफा एफा साननानै माबा खालामबानो जाबाय

औ जाबायदा दे दे